ہم اپنی زندگی میں کسی بھی اچھے تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کے یاد کرنے کے بعد ہم جو ہیں کچھ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اپنی تقریب کا آغاز کرتے ہیں